हम सूरज बाजै छी काल्हि खुना हम एगो एमेजन पर अहाँके फोन आर्डर कयने छलहुॅं कोनो रियलमी कम्पनीके छलै ओ फोन अहाँके आइ हमरापास पहुँचल डिलेभरीवला लए के आयल छलैथ लेकिन ओ फोन तऽ ठिक छलए लेकिन फोनके जहन ओ बॉक्स खोललहुॅं तऽ ओहिमे देखलहुॅं अहाँके सबसऽ पहिलुक कमी तऽ हमरा फोनमे ई बुझाएल जे अहाँके डिलेबरी बॉक्स जे होइ छै फोनकऽ ओ सब हम असन्तुष्ट छलहुॅं किएकि सही सऽ बॉक्सिंग नहि कएल गेल छलए ओकर पैकिंग कहैकऽ मतलब आ ओहिमे नही फोनमे चार्जर छलए नहि अहाँके हेडफोन छलए आ जहन हम फोन के यूज केलहुॅं आधा एक घंटा तक तऽ ओकर बैट्री जे छलए से पूरा पूरी बन्द भऽ गेल चार्जमे लगबै छी तऽ अहाँके अहाँके ओहिपर लिखल छलए जे अहाँ आधाघंटा के अन्दर फूल चार्ज कए सकै छी बल्कि से तऽ आधा घंटा छोरि दियौ एक घंटा तक हम लगाए कऽ देखलहुॅं ताहिके बावजूदो अहाँके फोन चार्ज नहि भऽ पायल आ दस हजारमे खरीदने छलहुॅं दस हजार कोनो कम रुपआ तऽ नहि भेलै बहुत महगा फोन छलए दस हजारके हम एहि फोन सऽ पूरा असन्तुष्ट छी अपन ई अहाँके प्रोडक्ट सऽ प्रोडक्ट घुरबै ले चाहै छी एहि मे अहाँ अपन कहियौ केना की अहाँ हमरा जेनाकि दस हजार के फोन छलै कत्ते की काटि कऽ कत्ते की घुरेबै बाकी चलबै कऽ बात कही तऽ सिर्फ अहाँके दू दिन चलेलहुॅं हँ परसू मॅंगेने छलहुॅं आ सिरिफ दू दिन चलेलहुॅं हँ ताहि के बाद हम फोन यूजे नहि केलहुॅं किएकि एक तऽ ओकर बैट्रिक नहि बढ़िऑं सऽ चलैया अधो घंटामे स्विचअप भए जाइया चार्जिंगो एक सऽ डेढ़ घंटाके उपर होइया जे की चार्जिंग आधा घंटामे फूल चार्ज भऽ जाए के चाही हँ हेलो हँ हम स्वीगीसऽ खाना ऑडर कयने छलियै अहाँके रोटी आओर पनीर के सब्जी एहि सऽ पहिनेहियो कए बेर अहाँके ऽ स्वीगीसऽ खाना आर्डर कयने छी बहुत बढ़िऑं खाना रहै छलए आइतक हम कोनो कम्पलेन अहाँके मतलब नहि केलहुॅं लेकिन आइ हमरा की भऽ गेल एक तऽ चारि गो रोटी आओर पनीर के सब्जी आर्डर कयने छलियै तऽ पनीरके सब्जी तऽ आयल लेकिन सङ्गे सङ्गे रोटी ओहिमे दू गो कम छलए आ खानामे स्वादमे से हमरा कमी बुझायल नमक जादा लागि गेल आ फिरी मे तऽ अहाँ सब नहि देने छलियै किएकि पाॅंच सए रुपैयो लागल रहै तऽ हम ई खाना अहाँके रिटर्न करबै ले चाहै छी अहाँ अपन सामान वापस लाए जाउ किएकि एहि सऽ हम संतुष्ट नहि छी खाना एकदम बढ़िऑं नहि छलए हैं अहाँके पाॅंच सए रुपआके खाना छलए आब अहाँ एहिमे जे अपन डिलेभरी चार्ज जे अपन टैक्स काटियौ बाँकी जे रुपआ हेतै से अहाँ अपन वापस कऽ दियौ हँ एगो पेन्ट ऑडर कयने छलियै ओ पेन्ट देखैमे तऽ ठीक छलए नहि कि ढङ्ग ओकरा धोलाक बाद पता चलल जे पेन्टके कलऽरे उखैड़ गेल प्रेस करला पर कपड़ा अजीब प्रकारके सुकैड़ गेल छलए सात सए रुपआके पेन्ट छलै आब आहाँ अइमऽ जत्ते वापस करियै से दऽ दियौ